ओइ मा खालामदों ए ओइ माबा नोंनिया डिलिभारि माबानाया बबेयाव जादोंमोनलाय इनिफ्राय

र' र' ओमफ्राय बेयाव टंलायाव माबोरै माबोरै दा

जोंहा दोङोमोनहाय सासे माबानो लांनो गोनां दंमोन

औ माहाय ड'क्टर

माहाय ओमफ्राय ड'क्टरफोरा थाखाबाय थायो नामा ड'क्टरफोर

अ अ ओमफ्राय माबाफोरा रुमफोरा साफा नामा ए

होमब्लालाय अ अ नोंसोर बेयाव माबानायखौनो मारै होननानै नोंनियाव सोंहरदों आरो जेन'बा जोंनि नङा बे सप्ता बे सप्तायाव जाहैगोन आरो अ एखोनोथ' अ मोजां मिथिना लाबाला मोजां नालाय ओंखायनो नोंनाव सोंहरदों दे होमब्ला नर्मेलालाय दे अ अ दे